اتر پردیش میں کافی ساری ایسی روایتی رہائش ہیں جو اتر پردیش کو کافی ایٹریکٹو کافی اچھا بناتی ہیں اور جیسے کہ انڈپینڈنٹ ہاؤس رام جنم بھومی ٹیمپل گورکھ ناتھ ٹیمپل اور رانی محل مانس ٹیمپل جس کے بارے میں میں آپ کو آج بتاؤں گی جیسے کہ رانی محل جس کا ارتھ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں رانی کا محل بھارت کے اتر پردیش کے جھانسی شہر میں ایک شاہی محل ہے اس کا نرماڑ جھانسی کے صوبےدار نیوالکار پریوار کی رگھوناتھ دیتیہ نے سیونٹین سکسٹی نائن میں کروایا تھا ٹائنٹی سکس تک اور یہ محل بعد میں رانی لکشمی بائی نے ایٹین ففٹی تھری سے ففٹی ایٹ کے آواسوں میں سے ایک بنا اور رانی محل کا نرمان سیونٹین ٹوینٹی میں دوست محمد خان کی رانیوں کے نواس کے روپ میں کیا گیا تھا تو اور جو مانس ٹیمپل ہے یہ مندر ہے ایک یہ مندر وارانسی کینٹ کے لگ بھگ پانچ کلو میٹر درگا مندر کے سمیپ میں ہیں اس مندر کو سیٹھ رتن لال سریکا نے بنوایا تھا پوری طرح سنگ مرمر کے پتھروں سے بنایا گیا یہ مندر اور اس کا ادگھاٹن بھارت کے تتکالین راشٹر پتی مہامہم سرف پلی رادھا کرشنن دوارا سن نائنٹین سکس میں کیا گیا تھا